आङो नोंथांनि ह'टेलनिफ्राय जाग्रा आदार पिज्जा बिहरदोंमोन जाग्रा आदारा सफैबाय पेमेन्टखौ आं अनलाइन खालाम हरबायमोन नोंथांनिआव दा सहैदों ना सहैयाखै बिनि बागै आंनो दा मोनसे इन्फरमेसन हर